हेल' ओइ दखानि ना आंथ' नोंनिफ्राय मैयासो मोनसे गाइखेरनि पाकेट लाबोदोंमोन माथो गाइखेरा नो मोजां नोङा गोबाव जानायमोन नामा गाइखेरा गाइखेरा माथो साहा फुदुंबाय साहा फुदुंनायाव होनाय लोगो लोगोनो गावजोबदों आंथ' गुबुननि लाबोयाखै नोंनिफ्रायनो लांदों मैयायो होमब्ला बोरैथो जाखो बेयो गावनाय डेट थांनायमोन्दां बेखौनो नाम्बार गोदान होयाखैथ' दाख्लैबो मालायनोब्ला खमाव हरदों आंनोबा हले बारा बारा लाबाय थायो थाइसे थाइनै थाइसे थाइनै मानो बारा लायो आंखोलाय दखानियाव नों थायो सानसे गुबुना थायो सानसे नोंनि बे माबा माखायानो लागोन आरो माल सुग्रा माखायानो नङाब्ला माथो नोंनि दखानावनो आं माल लायबाय थायो नों आरो समाव थाया माल सुग्राफोरा थायो नोंखौथ' आं इदि बदनाम खालामाखैना नोंखो आं मोजाङैनो बुंबाय थायो मोजाङै हर मोजाङै हर नोङो नोंनि ओइ मालसुग्राफोरखौ मोजां बुजायना दोन फैसा जायोखोमा बिसोरो थाइसे थाइनै थगायना मोनजाब्लानो जाबाय ना बुजायनानै हो मोजाङै जाहाथे उनाव जाया नोङाब्ला नोंनि दखानाव आं जेबो लाया जेबो बाया गुबुनाव सोलायनानै लागोन आं आं आरो मा बुंगोन एबारनिफ्राय मोजाङै मावदो जि मावनांगौ मोजाङै माव बुजाय मोजाङै बुजायब्लानो जाबाय नोंनि सुग्राफोरखौ नोंनि दखानावनो लायबाय गुबुनखौ आं बोरै दाय होनो नोंनि दखाननिफ्रायनो आं लाबोदो ना दे उनाव दाजासै दै इदि आं हले लायनाय नोङा दोनबाय दे